खेल के माध्यम से लोगों के अंदर सा लोगों का सा शारीरिक मानसिक विकास होता है खेल के माध्यम से बच्चे जो बच्चे खेलते हैं तो उनके दिमाग़ का बहुत ही ज़्यादा विकास होता है उनके शारीरिक विकास होता है जो बच्चा खेलता है तो वह बच्चा मतलब उस वह बच्चा उसकी उस बच्चे की मसल्स इस्ट्रोंग होती हैं खेल की मदद से लोग उनके मतलब माइंड का डेवलपमेंट होता है लोग जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो उनके मन में उनके दिमाग़ का विकास इस तरीक़े से होता है कि लोग जैसे कि उनका जैसे टारगेट होता है कि मुझे इतना सेकेंड में मुझे जीतना है मुझे मतलब इतना रन्स वग़ैरह बनाना है तो बच्चे मतलब एक टारगेट फिक्स हो जाता है तो उनका मतलब समय समय कि जैसे कि मुझे इतने टाइम पर यह काम करना है तो वह समय को बहुत ज़्यादा निश्चित कर लेते हैं कि हाँ उनका टाइम फिक्स हो जाना होता है तो खेल की मदड़ से लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं